जखन हमसब छोट छलियै तखन मैगजीन सब रङ्ग विरङ्गके चलैत छलैया तऽ ओहिमे हमसब पढ़ैत छलियै हमर भाइयो बहिन सब पढ़ैत छलैया मैगजीन तऽ ओकरा देखि कऽ हम बहुत डँटैत छलियै जे मैगजीन पढ़लासँ टाइमके बर्बादी होइत छै लेकिन जखन हम पढ़ऽके शुरू कयली तऽ ओहिमे हमरा बहुत नीक नीक कहानी सब मिलल जैसे चुटकुला सब बहुत सारा मिलल बहुत सारा ओहिमे औरतके अंदरूनी बातके बारेमे पता चलल समाजके जे घटना सब होइत छै ओकरा कहानीके रूपमे दै छलैया जे पढ़िके बहुत ज्ञान होइत छै औरत सबके लेल खास कऽ कऽ अच्छा छलैया मैगजीन औरत सबके ओहिसे बेसी ज्ञान मिलैत छलैया जखन हम पढ़लहुँ तहन हम बहुत सारा अगल बगलके औरत सबके भी बिचार देलियै कि पढ़ु एहिमे औरत सबके बहुत नीक ज्ञानके बात सब रहैत छै जैसे पहिने अबैत छलैया सरस सलिल नन्दन एहि तरहके विज्ञानसँ सम्बन्धित ओहिमे बहुत सारा बात सब रहैत छलैया तऽ ओहि से औरत सबके जागरूकता होइत छै किएक तऽ पहिने औरत सबके टी भी नहि मिलैत छलैया देखै लऽ रेडियो नहि मिलैत छलैया सुनऽके लेल तकनीकी अभाव छलैया एहिके लेल ओहन अभावमे एकटा मैगजीन मिल गेल तऽ औरत सबके लेल बहुत लाभ बुझाइत छलैया